दाउआथ' दङ दोंनाया बिस खेजि आच्चा दाउवाथ' दामफोराथ' दायो आं ओरैनो देरस'आव हरो आरो खेजि

खमावथ' बोरै खालामनो दा दा माबाफोराबो बयलारफोराबो दाम दं आरो मा जागोन दा नोङो

खमबा एकस' बिस होनो हागोनना हाया

दसाव जायामोन जानायालाय दा मा जागोन दा ए अ अ अ अ अ अ जागोन दे हरनोसै हरनोसै हरनोसै दे माब्ला लांफैगोन आच्चा माजों लांफैगोन दा लांनाया अ आंनावथ' आरो फिसा गैयानोसै दाउवा गिदिर गिदिरानो दंजोबो सेरथाम फ्राय सेरथाम जानायानो गोजा अ

अ अ अ अ अ अ आच्चा होनबालाय लांफैदो हरगोन दे आं लांफैदो नोङो दे होनबा दोननोसै दे